میرا سب سے یادگار سفر لکھنؤ کا تھا بات سن دو ہزار سولہ کی ہے جب ہم لوگوں نے ایک ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم لوگوں کو لکھنؤ کے سفر پر جانا تھا صرف گھومنے کی مقصد سے ہم لوگ دہلی سے روانہ ہوئے تقریباََ رات کے دس بجے لکھنؤ میل سے ہم لوگ لکھنؤ کے سفر پر پہنچے لکھنؤ پہنچے وہاں پھر ہم لوگوں نے ایک ہوٹل بک کیے ہوا ہم لوگوں نے ایک ہوٹل بک کیا ہوا تھا وہاں پر ہم لوگ جا کر کے ٹھہرے اور وہاں کے سب سے سب سے پہلے تو ہم لوگ وہاں کی سب سے پرانی عمارت بڑا امام باڑہ جس جس نام سے جس جس نام سے مشہور ہے بڑا امام باڑہ اس کی زیارت ہم لوگوں نے کی اور اس کے علاوہ لکھنؤ کے وہ مقامات جو تاریخی ہیں ان سب جگہوں پر ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے اور بہت اچھا لگا ہم لوگوں نے وہاں پر بہت اچھا ٹائم وقت گزارا یہ سفر ہم لوگوں کے لیے بہت ہی یادگار رہا